پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت نے ہمارے جیب پر بہت زیادہ اثر کیا ہے اور جس کی وجہ سے پہلے ہم کہیں بھی نزدیک بھی یا دور بھی کہیں جانا ہوتا تھا تو ہم بائک سے چلے جاتے تھے لیکن اب قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو مہینے کا بجٹ ہوتا ہے وہ ایک محدود ہوتا ہے تو ہم بہت سی جگہ ابھی دور جانا ہوتا ہے تبھی بائک استعمال کرتے ہیں اور اگر نزدیک سے بھی کوئی سامان لینے جانا ہوتا ہے تو ہم بچتے ہیں تا کہ جو ہے اپنا پٹرول بچا سکیں اور پیدل ہی چلے جاتے ہیں سامان لینے اور جہاں تک مسئلہ ایندھن کے استعمال سے جو ماحول کو نقصان ہوا ہے یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پیڑ پودے لگائیں اور الیکٹرانک وہیکلس کی طرف زیادہ دھیان دے اور ان کو خریدیں ان کو چلائیں کیونکہ یہ جو ہے جیب خرچ کے لیے بھی ہمارے جو ہے مناسب قیمت میں ہمیں زیادہ دور سفر کرنا کرنے کے لیے آسان ہوتی ہے